मेरे को शुरू से पढ़ने का बहुत शौक़ है मनोरमा वगैरह पढ़ने का मेरी हॉबी है और घर में घर का डेकोरेट करना घर की साफ सफाई करना और घर घर में पेड़ पौधों की देखरेख करना यह मेरे शुरू से शौक़ है जिससे ज़्यादा हो जैसे डेकोरेट करना उसको भी मेरा शौक़ है और किताबें पढ़ना उनसे जो और जैसे मैगज़ीन पढ़ना और उनमें से छांट छांट के जैसे वह होते हैं डेकोरेट करने का आइटम उनके उनसे घर से बनाना यह सब मेरे को पेंटिंग पेंटिंग की भी खूब शौक़ है और मैं आराम से बना सकती हूँ और यह मेरी हो बचपन से हॉबी रही कि मेरा घर बहुत सुंदर लगे अच्छा लगे और डेकोरेट हो और देख कर लोग तारीफ़ करें यह और पेपर एंड पेपर पढ़ना यह मेरा शुरू से रूचि है उनसे सीख पेपर से मैंने सारी बातें सीखी है और बहुत पेड़ पौधों की देखरेख करना घर अच्छा रखना यह मेरे शुरू से हॉबी है